आं हॅलो आं कोण उलयतात आं कितें

न्ही वाॅर्डर घालपा सोदतात म्हणल्यार वॉर्डर जाय तुमकां आं तुमका म्हाजे कडेन जे प्रोडाक्ट आहा तेजी कितें वॉर्डर जाय तुमकां हय कितें कितें जाय तर तुमका आमचें कडेन सगलें मेळटा कितें जाय आं आमचें कडेन आता गोवन म्हणल्यार तुका तें तुका आता तें त्याच दिसा एकूच दिसा खावपाचें न्ही कांय खूब दीस उरपाचें जाल्यार नेवऱ्यो आसा लाडू आसा आता त्यात दिसा जाय जाल्यार आमचें पातोळ्यो कन्न दितात आमी सान्नां करून दितात आमी शेवयो करून दितात आमी अशें जाय तशें आमचें जाय तें आसा म्हणटकीर तुमका कितें जाय हितूतलें म्हणजें कितले आयटम जाय कॉ कॉ काॅन्टिटी कितलीं जाय आं हां किलोनी जाय तर पातोळी बी तशीं आमची पातोळी बी आमी आता दिता पळय न्ही तें आमी किलोनी दिनात आमी तें कितें करतात आता एक आयटम पातोळीचे एक आयटम एक पातोळी तशीं अशें आता तुका शंबर पातोळी जाय जाल्यो तशें घेवचे पडटा तुका शंबर पातोळी घेवच्यो पडल्यो जावूं लाडू आमकां जालें अमकेच डजन अशें रेट आसा एक तुका पन्नास रुपया डजन अशें बी आसतात मोटे लाडू बारीक लाडू तेजे यें आसता न्ही त्या खातीर तशें घे तुका कितलें जाय तशें बरें बरें तशें दिता हय आनी तुमी ऑनलायन पे करतलीं कांय कितें

बरें बरें आं बरें बरें बरें हय मात तेजी हांव अमावन्ट तुमकां राती कडेन सांगता तो तुमी हें करात आनी आमचो हें घेवन तुमच्या फुड्यान येतलो ओके ओके ओके हय हय घराडेन करता आमी तुमची डिलीवरी हां कांय प्रोब्लम ना आनी आमी बिल तेंचे कडेन धाडटात आनी तुमी तें ऑनलायन करा नाजाल्यार तेचे कडेन पयशें सुद्दां दिले म्हूण कांयच प्रोब्लम ना ओके बाय ओके ओके ओके बाय बाय